नमस्ते क्या है नहीं और आप को क्या है क्या क्या है आपके नहीं तो अपना ख्याल रखिए हरी सब्ज़ी खाइए आयरन की गोली ले रही हैं आयरन की गोली ले लो नहीं हॉस्पिटल से आयरन की गोली मेरे वहाँ से ले जाइए और हरी सब्ज़ी से इस समय पालक पालक तो आती नहीं है सोया आता है या सोयाबीन सोयाबीन खाया करो थोड़ा सा और खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखो नहीं काम काम करो काम करो लेकिन बीमार पड़ जाओगी जैसे मलेरिया है ये बुखार आ गया तो इसमें बहुत हाथ पैर दर्द होते हैं इसमें मच्छरन मच्छरन से बचाव करो मच्छरदानी लगाया करो अपने बच्चों को लगाइए और हसबैन्ड को लगा दीजिए आँय बच्चों को हाँ अब वो आस पड़ोस में सबको समझा दीजिए कि ऐसे रहो अरे अगर बीमार पड़ जाओगी बुखार इस समय बहुत आ रहा है हाँ डेंगू भी चल रहा है हाँ साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान दो हाँ ऐसे ही रहो हाँ खाने पीने का ध्यान दीजिए हरी सब्ज़ी ज़्यादा चाहिए तो हरी सब्ज़ी ज़्यादा जैसे इतना मूली आ रहे हैं मूली का साग खाओ सरसों का साग मूली का है सरसों का साग और ये सब खा लिया करो फिर से कोई बीमारी नहीं होगी और आप स्वस्थ रहेंगी और आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे हाँ नारी रहती है एक खाया करो और सोयाबीन ज़्यादा ज़रूरी है सोयाबीन सब्ज़ी खाया करो और यही सब ले लिया करो दवा ले लिया करो जैसे पारासीटामोल है हाँ डोलो भी हैं हाँ है तो कमज़ोरी आ जाएगी जैसे मतलब बीमारी बन जाएगी अरे तो वही आयरन की गोली ले लिया करो तो उससे ठीक हो जाएगा हाँ हमारे यहाँ आइएगा हम अच्छा से देखेंगे ये यहाँ यहाँ हमारे हमारे यहाँ सारे हमारे वहाँ सब चीज़ सारी सुविधा है यहाँ आइए दवाई ले जाइए हाँ नमस्ते अरे यार उ है